खानामे भात दालि सब्जी रोटी मकइके रोटी गहूम के रोटी आओरो सब्जीमे आलू कोबी टमाटर भिण्डी आओरो पनीर मछली मीट इसब बनबै बना लै छियै आओरो बनाकऽ मेला जाइ छियै घुमैलए तऽ प्रसादी चढ़बै हीयै चुन्दरी चुन्दरी इसब खरदै हीयै घुमै हीयै बड़ा बढ़िऑं लागै है आओरो बड़ बहुत बढ़िऑं बहुत सुन्दर आओरो खेत देखैलए जाइ है घुमै है फिरै है अभी घूमिके आबै है खाना पीना बनबै है खाइ है आओर मन्दिर जाइ है जल चढ़बै है खानपुर जाइ है भोलाबाबा तऽ कन जाइ है ओहिमे मेला देखै है घूमै है इसब प्रसाद चढ़बै है बहुत बढ़िऑं बहुत अच्छा लागै है घुमैमे बढ़िऑं लागै है बहुत सुन्दर लागै है होटलमे जाइ है खाना खाइ है खाना खाना खाइ है पानी पीयै है घुमै है फिरै है धिआपुता लए खेलौना आर किनै है कीनिके आबै है इसब काम करै है अपन अपन ढंग कए